दिनैहाय फ्रेसार्स देमोन ओमफ्रायनोहाय मा मा खालाम नांगौमोन थाय

औ औ बेखौनो खालाम जागोन दां

औ औ औ

ए बिदिनो खालामनायसै होनब्लालाय होनब्ला जों सारिथासोयाव थांबानो जागोन ने औ बिदिब्लालाय आं लोगोफोरनोबो औ बिदिब्लालाय आं लोगोफोरनोबो खिन्थानानै दोनहरनोसै

औ औ

बिदिनो खालामहैनोसै होनबालाय

औ औ औ औ दे होनबालाय दोननोसै